हा असां प्रे घर में प्रेशर कुकर यूस कदां आहियूं तकड़ि में कॾहिं कुझु ठाहिणो हूंदो आहे त प्रेशर कुकर असां खे जामु सहूलियत ॾींदो आहे जीअं कॾहिं पटाटा बोइल करिणा आहिनि या कॾहिं दाल के सीटी लगाइणी आहे या कॾहिं कहिड़ी कहिड़ी भाॼी न त चणा ठाहियूं या मुङ ठाहियूं त उन्हनि खे असां प्रेशर कुकर में सीटी हणाईंदा आहियूं प्रेशर कुकर इस्तेमालु में सवलो बि आहे ऐं चार पंज सीटी लॻाइण सां भाॼी तकड़ि में ठही वेंदी आहे ऐं सुठो डिसणु जी ज़रूरत न पंवंदी आहे हर घड़ी बस कुकर जी सीटी लॻी ऐं चार सीटियुनि खां पोइ गैस बंदि करिणो पवंदो आहे कहिड़ी ॻाल्हि जी असांखे तकलीफ़ु न थींदी आहे ख़ाली थोरो ध्यानु ज़रूरु ॾियणो पंवदो आहे ऐं ॿी कहिड़ी बि शइ ठाहिणु लाइ असांखे ध्यानु ॾियणु जामु ज़रूरी हूंदों आहे